ना हमनो थांनाय समाव जोङो जेखाइ खबाय बाल्टिं बायदिसिना आइजें आइला लांफानाय जायो आरो माखासे बोसोराव बेयो जोबोरैनो सोलायबोदोंमोन मानो होनोब्ला बेयो गोदो गोदाय ना हमनाया ज' जयै हमोमोन आरो ना रु होबोयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गोमालांनानै दानि जुगाव आरो मोनाफोरावसो गावनानै लायलाय जायो एबा दंग' थेनानै नाखौ मोनायाव लायनाय जायो आरो आथिखालाव दा फुजानि बोथोराव नाफोरा जोबोर ओंखारसो लायोमोन आरो गोबाङानो फुजा बोथोराव दंग' थेनानै एबा मोनायाव सारनानै लायोमोन बेफोरनिफ्राय आथिखालावहाय दा गोबां सुबुंफोरानो मोनायावसो नाखौ सारनानै लायो एबा हमनानै लायगासिनो थायोमोन